ज़्यादातर मैं व्हाट्सएप ही उपयोग करता हूँ और उसमें हमारे ऑ कार्यालय से सम्बन्धित जो भी जानकारी रहती हैं मैं उन सबको फ़ोटो ले कर के उनको फिर वापस जहाँ सम्बन्धित विभाग रहते हैं उनको भेजता हूँ या जो सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी रहते हैं उनको प्रेषित करता रहता हूँ और इस तरह से मेरा अधिकांश समय व्हाट्स एप उपयोग करने में ही जाता है आप कार्यालय के समय पर और उसके अलावा फिर रात में जब मैं फ्री रहता हूँ तब यूट्यूब पर जो भी ये आध्यात्म से सम्बन्धित कार्यक्रम रहते हैं वो देखता रहता हूँ और उसमें जो भी है गीता रामायण रामचरितमानस श्रीमद देवी भागवत भागवत और उनको देखता हूँ उन्हीं का सुमिरन करता रहता हूँ और इसके अलावा कुछ ये जो इन्स्टाग्राम हैं इसमें कभी कभी दोस्त मित्रों से मिल कर के उसको लगवा लेता हूँ जैसे मु मुझे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके आधार पर ये सब मैं काम करते रहता हूँ